हाँ मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है तो अब जैसे हम राजस्थान के हैं तो हमको राजस्थानी डांस सबसे अच्छा लगता है तो राजस्थानी डांस के लिए जो गाना हम जो मैं चुनूँगी ना तो वो सबसे पहला राजस्थानी गाना होना चाहिए उसमें भी मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा तेज गाना होना जिसको नाचने में थोड़ा मज़ा आए तो मैं ऐसा गाना चुनूँगी राजस्थानी में भी जिसमें जो थोड़ा सा तेज चलता हो धीरे हाँ घूमर जो चलेगा थोड़ा धीरे चलेगा पर मुझे थोड़ा सा जब मैं अपने लिए अगर ऐसा कोई नृत्य के लिए अगर गाना चुनूँगी ऐसा कोई संगीत चुनूँगी तो जिसमें थोड़ा सा संगीत जो है तेज चलता हो तो मैं उस हिसाब का ही संगीत चुनूँगी जिसमें थोड़ा सा तेज बीट्स